हांव तुमकां सांगता की भारत गॅस घेवनाका तो सद्दा लीक जाता मोस्टली लीक जाता वास येता सगळ्या घरांत भोंवता तो वास आनी सतरा के जी सांगून आमकां पंदरा के जी दिता आनी बरो पेटनाय बी बरो जळनाय बी